दुर्गा पूजामे चक्कू कीनलहुॅं चक्कू बड़ सुन्दर छै चक्कू जे छै से कोनो चीज एक रति भिड़बै छियै फट दऽ कटि जाइ छै रङ्गो डिजाइन बड़ सुन्दर लागै छै सोनेला कलर के डिजाइन हमरा बहुत पसन्द छै सोनेले कलर के हम कीनलहुॅं दियादनी सभ कहलक चक्कू कतऽसँ अनलियै तऽ कहलियै मेलामे किनलियै कहलक नहि चक्कू तू मेला मे नहि किनलिहि हमरासँ मॅंगने छलहि नहि हम मेला मे किनलियैहँ